पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह नम नवम्बर उणिवीह सौ उणवंजा्हु छवीह जववरी उणिवीह सौ पंजाहु टेवीह नवम्बर उणिवीह सौ टेवीह ऐं वीह नवम्बर उणिवीह सौ यारहं